मुझे लगता है कि सरकार को स्थानीय जन संगठनों और स्थानीय प्रशासनिक निकायों के के विशेषज्ञों के साथ सहयोग कि जरूरत है और उसके साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन में अधिक से अधिक निवेश किया जाए और उसको सुचारु रूप से सभी को सुलभ कराने के लिए हमें और अधिक दूसरे वर्गों के लोगों के साथ सहयोग की भी आवश्कता है